हॅलो

येस सांग कोण उलयता हय खंयच्यान खंच्यान येल्ले तुमी हय सांग हय हय आमचें हांगा जाता सांग तसलें आं आहा पेराग्लायडिंग आसा पॅराशूट हां जेटस्की हां अंडर वॉटर येहा स्काय डायविंग हां

पर पर्सन अशें चड ना ओके हां इन बजट दिवया तुका सो अरावंड थ्री टू फायव टू ठावजण टू फाय तितून पॅराग्लायडींग डायवींग आनी जेटस्की मेळटले तुका हा आसा सगळें करतलें तर घालया तुमकां डिस्कावंट अच्छा अच्छा हय हय आसा आसा आसा पया न्हू जा म्हणल्यार तुमचें आसतलें बरें केन्ना पावता तुमी हांगात हां कितें गोंयानूत हां ओके बरें बरें जेवण ना आमचे कडेन थंय सायडीक तुमकां जाय जाल्यार शेक्स हा खावपाचें हॉटेल ना आमचे फक्त स्पोर्ट्साचे वॉटर स्पोर्ट्स लॉकेशन बायना वास्को बायणा बिचीर यो ड्रिस्टीक

हय होत नंबर दुसरो आहा धाडटात सांगता काय आतां काय सांग राव एक मिंट आं पॅन दी रे हय सांग णव पांच

सात सात सात तिनदा शु शुन्य आठ

आं ओके तुजो डॉक्युमेंट तुका धाडटा हय तुका प्रायज हय तें पोस्टर आहा आमचें न्हू आमचें पोस्टर धाडटा तुमकां हां धाडटा धाडटा ओके बरें ओके आसा हय आसा सगळें रेडीच आसा आमचें ओके बरें